हमरा जहाँ घर अछि सीतामढ़ी जिला मेजरगञ्ज प्रखण्ड ओहि नजदीकमे एक किलोमीटर लगभग होतै ओहिठाम एगो राधाकृष्णके मन्दिर छै ओ जगह हमरा बड पसन्द अछि हम ओहिठाम सभ दिन जाइत छी आओर राधाकृष्णके पूजा केलहुँ आओर भोला बाबाके मन्दिर छनि आओर महादेव गौड़ीके छनि पार्वतीके छनि आओर बसहाके छै आ दुर्गाजी ओहिठाम बनै छथिन दुर्गाजीके मन्दिरो छनि ओहिठिना बनल स्थाइ रूपसँ मड़बा छै जाहिमे कि जग होइत छै चारू तरफ गाछ वृछ छै एकदम खुलल स्थान छै बगलमे रोड छै यातायातके के सुविधो छै हर बेर जाइत छै अबैत छै गाड़ी बस लोक सभ जाइत छै ओतऽ तरह तरहके आदमी सभ प्रतिष्ठित आदमी सभ अबैत छथिन हुनको सभसँ भेट घाँट भऽ गेल एक घण्टा डेढ़ घण्टा सभ दिन ओहिठाम गेलहुँ पूजो पाठ कऽ लेलहुँ आ आदमी सभसँ नीक प्रतिष्ठित आदमी लोक सभसँ कनिका बातोचीत कऽ लेलहुँ तहुँमे मन कनिका बहलि गेल अयलहुँ ओ स्थान हमरा बड नीक लगैया ताहि दुआरे हम सभ दिन एक बेर कऽ सभ दिन जाइत छी